चिरां जिल्लायाव हाउसिंं खाबुफोरा गोबां मोजाङैनो मोनदों जों बे खाबुफोरखौ मोननानै जोबोद गोग्गानाय मोनदों मानोना जों गरिब दुखिया न'खरनि मानसिफोरा बे हाउसिंं खाबुफोरखौ मोननानै जोबोद मोजां मोनदों मानोना जों गरिबफोरा गैयिफोरा सोरबा सोरबा गामि ओनसोलाव अखा दैजों भुगि नांनानै उखुम जिनाय मुदा जिनायजों अखा गेसेरलायनाय न'फोराव थानानैहाय समखौ दैदेनलांनांगौ जायो बेनिखायनो हाउसिंखौ मोननानै जोङो बिराद मोजां मोनदों आरो जोंनो सरकारा मोनफ्रोमबो गंफ्रोमबो न'खर न'खर जोंनो गंफा गंफा हिसाबै हाउसिंं हरनाय जादों बेखौ मोननानै जोङो दुखिया सुबुंफोरा गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो बेफोर न'खरा गिदिर रुमफोराबो गिदिर थानो थाखाय मोजां बेनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनिथाखाय जोङो सरकारखौ हामबाय होननानै बुङो बेफोर खाबुफोरखौ मोननानै नङाब्ला जोङो गावनि जिउखौ बहा दङ सान्दुं अखानि गेजेरजों बारहोलांनो गोनां जायो गोरिब दुखिया सुबुंनि न'खरनि सुबुंनि मानसिफोरा बेनिखायनो जोङो हाउसिंखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव सुबुंफोरनो बेबायदिनो हाउसिंनि खाबुखौ होबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आरो जोंनो बेबायदि न'खरनि सुबिदाखौ थानो थाखाय मोजां सरकारा दायथ' लागोन होननानै बयनोबो गंफा गंफा थालाङा जासे जोंनो मोजां हाउसिंं सुबिदाखौ मोनबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो बेबायदिब्ला जोंनि गोरिब दुखियाफोरा थांनानै थानो थाखाय जोबोर मोजां जागोन बेनिखायनो आं आसा खालामो जे जोंनो गंफा गंफा बयनोबो हाउसिंं सुबिदाखौ होबाय थागोन होननानै सानो सोलोंथाय खामानिनि थाखाय थाफैनाय सुबुंफोरनि थाखाय हाउसिंं माबाफोराबो जोंनि थाखाय बांद्राय थोजासे नङा बेफोराव जोंनो गोबां हाउसिंं होयोब्ला जोंनि मोजां जाहैगोन बेवहाय गोबां गोजाननि सुबुंफोरा थाफैनो थाखाय थोजासे खाबु मोनगोन होननानै आं बेयावहाय आसा खालामनायखौ थाबाय बेयावहाय हाउसिंफोरखौ जोंनो गोबां होनांगोन गभर्नमेन्टआ जोंखौ सुबिदा होनांगोन होननानै आं सानो बेनिखायनो हाउसिंखौ जोंनो बयनोबो न'खर न'खर गंफा गंफा आरो हस्टेल लजिं हिसाबैहाय बानायनो थानो थाखाय सुबिदा होनांगोन होननानै सानो बिदिब्ला जों जोबोद मोजां जागोन बयनिबो थाखाय गोबां मार्केट हाउसिंं जिल्लाफोरा खाबु मोनोबा सम्फ'थिखौ जोङो मोजाङै मोजां जिउखौ दैदेनलांनो हागोन आरो गंसे न'नि फिसा बेसेना जोंनाव आंखाल गैया गैनाया थेवब्लाबो जोंनो गोनांथि जादों बे हाउसिंखौ जोंहा लजिंखौ दस्रानिफ्राय फरायनो फैनायफोरा गोबां नालाय बेनिखायनो जोंनो हाउसिंं सुबिदाखौ नांगौ जानानै फैबाय थायो